हँ मने बहुत सारा नृत्य प्रतियोगितामे भाग लेने छी जेनाकि एकबेर हम हँ अपन इसकुलके समयमे लेने रहिए एक भारत बिहारके लोकगीत नृत्य छिए जकराकि झिझिया कहल जाइ छै आओर जेकि मतलब बेसीतर एकरा बिहारके देशी अगर अहाँ करै छिए जकरामे कि कुँवारी लड़की जे छै मतलब अपना सिरपर जे घड़ा छेदवला घड़ा लऽ कऽ ओकरामे दीया जलाकऽ फेर नृत्य करै छै बिहारके बहुत लोकनृत्य छिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय छिए ई इहाँ एकरा अहाँ जे छै बेसीतर बिहारके ग्रामीण इलाकामे अपनेके देखैलए मिलत जे आब तऽ लोकनृत्य ओतना ग्रामीण इलाकामे भी देखैलए नहि मिलै छै लेकिन फिरभी बिहार के ई जे छिए लोकनृत्य छिए झिझिया जकरा कहल जाइ छै जेकि राजा चित्रसेनके टाइमसँ चलल आबै छै जेकि राजा चित्रसेन ओकरा रानीके प्रेम प्रसङ्गके दर्शाबै छै अहाँके आओर जे बहुत लोकप्रिय नृत्य होइ छै बहुत जकराकि ई ज्यादातर दुर्गापूजा जकरा नवरात्रि टाइमपर करल जाइ छै कुँवारी लड़कीसब अपन सिरपर जलता हुआ दीया लै छै घड़ाके अन्दर राखिकऽ ओकरबाद नृत्य करै छै